अहिड़ा घणा ई कार्यक्रम आहिनि जंहिंमें मां गानो ॻाइणु पसंदि कंदी आहियां जीअं घर में कोई सत्संगु थींदो आहे त मूंखे लॻंदो आहे की न भॻवान जो भॼनु ॻायां सिंधीअ में या जीअं किथे कोई कार्यक्रम अहिड़ो थींदो आहे की असांजे रिश्तेदारनि में कोई सत्संगु थींदो आहे सुखमनी थींदी आहे या कोई कथा थींदी आहे त मूंखे लॻंदो आहे गानो ॻाइणो घुरिजे या मा हरे माधव दरॿार में वेंदी आहियां दरॿार साहब में वेंदी आहियां उते रोज़ु जुमें जो ऐं मंगल जो कीर्तन थींदो आहे उन कीर्तन में ई मूंखे लॻंदो आहे की न मूंखे बि ॻाइणो आहे भॼनु गानो ॻाइणो हुजे त मां उते ॻाईंदी आहियां और मूंखे जीअं कोई लाॾा हूंदा आहिनि त उन्हनि खे ॾिसी करे बि मूंखे बि इछा थींदी आहे की न मूंखे बि हीअ शइ अचिणी घुरिजे मां बि अॻिते वधां कुझु सिखां अहिड़ा घणा ई कार्यक्रम आहिनि घणा ई कार्यक्रम आहिनि जिते लॻंदो आहे की न हा सिक गानो ॻाइनो घुरिजे जीअं माता जा जॻराता थींदा आहिनि त लॻंदो आहे माता जा गाना ॻाइजे या किथे भॼनु जिते अहिड़ो कोई कार्यक्रम थींदो आहे जीअं सुखमनी था कराइनि माण्हू और कथा था कराइनि वीरल भॻवान जी कथा था कराइनि या कोई बि जीअं गणेश भॻवान जी स्थापना कंदा आहियूं त लॻंदो आहे गानो ॻायूं भॼनु ॻायूं माताजी स्थापना कंदा आहियूं नवरात्रनि में त लॻंदो आहे गानो ॻायूं